नैजिसे जुन नैरोजा नैजिथाम आरो बा एप्रिल नैरोजा नैजिसे स्नि आगष्ट नैरोजा

जि सेप्तेम्बर नैरोजा गु बा जानुवारि नैरोजा ब्रै